हां ते में इत्थै आई दी जम्मू ते मिगी में सोचेआ घर दा बी निकली गेदी ते किश खादा नेईं ते हून इत्थै आई ते घूमा दे है अस बड़ा घूमेआ इत्थै आई गेदे जम्मू घूमने गी बड़ा घूमेआ घूमियै कन्नै समान बी लैना ते भुक्ख ते लग्गी ते भुक्ख लग्गी ते गै इक हट्टी बड़े बाह्रा बड़ी शैल लग्गा दी गै अंदर ते दिक्खेआ में मिन्यू ते अद्धा समझ आया ते अद्धा आया गै नेईं अद्धी चीजां ते कीती दियां हियां ट्राई पैह्लें दियां ते अद्धी नेईं कीती दियां ते उ'नें गी पुच्छेआ कि थोह्ड़ा सनाओ थुआढ़ा केह् है इत्थै ते साउथ इंडियन गै हा डोसा इड़ली टिकयां पूड़ी पाब बाजी एह् हा ते असें उ'नें गी आखेआ कि किश च तुस अपना सनाओ जेह्ड़ा तुसेंगी जेहड़ा थुआढ़ै इत्थै दा फैमस होऐ किश नमां ट्राई करने अज्ज किश नमां ट्राई करने आं ते ओह् असें सनाया कि इत्थै दा इक स्पेशल पिजा कन्नै इक स्पेशल डोसा जेह्ड़ा छडा इत्थै गै बनदा होर कुतै नेईं बनदा ऐ ते असें आखेआ ठीक ऐ अगर इत्थै गै बनदा छड़ा ते तुस इत्थै गै डोसा असेंगी ट्राई कराओ होर कुतै कि खाना हां ते उ'नें आखेआ कन्नै उस बोलेआ कि उत्थै एह् बी आफर चला दा हा कि टूडे स्पेशल क्योंकि इक दिन हफ्ते दा मतलब कि जेह्ड़ा किश खास बनंदा ते असें ओह् बी

मतलब इ'यै सोचेआ कि किश जेह्ड़ा रोज खन्ने होन्ने ओह् कि गै खाना किश नमां खन्नेआं अज्ज किश नमां ट्राई करने आं पैसे ते खर्चने हैैन गै नां हैनी

ओह् जरूर खाना जदूं बी जाह्ङ ते ओह् जरूर खाना बड़ा सोआद लगेआ मिदी मजा गै आई गेआ